میں نے اپنے لئے ایک اسکول کا بیگ لیا تھا وہ میرے بہت کام آتا ہے مطلب اس میں اچھی خاصی بکس آجاتی ہیں اس میں اسپیس اچھا ہے چین وغیرہ بڑھیا ہے ایک دم پرفیکٹ ہے سب چیزیں اچھی ہیں مطلب ہر چیز میری آرام سے کنفرٹیبل ہو کر رکھی جاتی ہے ہر چیز بڑھیا ہے اور آرام سے مطلب کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے زیادہ وزن رکھ لو پھٹ جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک اس میں غلط چیز ہے مطلب وہ واٹر پروف نہیں ہے مطلب کبھی بارش آ جائے اور پانی پڑے تو ساری بکس وغیرہ ہماری سب بھیگ سکتی ہیں اور کیا نام ہے زیادہ ویٹ ڈالنے میں وہ پھٹ بھی سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو اس میں نگیٹیو ہیں یہی سب بات ہے بس